جیسے کہ پرائیویٹ اسپتال ہو گیا پرائیویٹ پیتھالوجی ہو گئی لیب ہو گئی بلڈ ٹیسٹ لیب ہو گئی پرائیویٹ چیزیں ہمیشہ سے لوگوں کے لیے زیادہ معنی رکھتی ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کبھی بھی پرائیویٹ جگہ پر جاؤ جو پرائیویٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی نہیں سرکاری نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کی سودھا اچھے سے ملتی ہے اور آپ ہر چیز کھا مطلب آپ کا علاج اچھے سے ہوتا ہے آپ کو اچھے سے وہاں پہ دیکھا جاتا ہے سب کچھ وہاں بڑھیا سے ہوتا ہے اور سرکاری میں ایسا نہیں ہوتا وہاں لوگوں کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا اور جیسے تیسے ان کا علاج کر کے انہیں بھیج دیا جاتا ہے اور لیکن اگر آپ پرائیویٹ میں جاؤ تو وہاں لوگوں کی بہت زیادہ اچھے سے ہوتی ہے پرائیویٹ بہت ساری چیزیں ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں پرائیویٹ اور لیبس ہو گئے بلڈ ٹیسٹ لیب اس میں ترنت آ جاتا ہے رپورٹ